आमचे वाठारान खुबशीं प्रायमरी स्कुल्स आनी हाय स्कुल्स हायर सॅकँड्री तशेंच कॉलेजीय आसा प्रायमरी स्कूल कोंकणी भाशेंतल्यानूय आसा आनी इंग्लीश मिडयमांतल्यानूय बीन आसा तशेंच मराठीन बीन आसा जी सगळ्यां लागीं आसा ती गवरमँट शाळा तितू भितर मराठीन मराठी मिडयम आसा आनी भुरग्यांक एक सबजॅक्ट इंग्लिशय आसा सो खुबशीं आमचीं सायडीचीं भुरगीं त्याच शाळेन वतात खूब पयलींच्यान सगळे लोक ह्याच शाळेत शिकून आयल्या आनी मराठी मिडयमांतल्यान शिकल्यात आनी आतां तेंकां एक सबजॅक्ट इंग्लिशूय आसा बाकिचें सगळें मराठीन आसता आनी जर मेन टावन एरियान गेलीं जाल्यार थंय स्कुल्स आसात जीं कोंकणी मिडयमान आसात आनी तशेंच इंग्लीश मिडयमान बीन आसा जें पोप जॉन स्कूल आसा थंय नर्सरी टू हायर सॅकँडरी म्हळ्ळ्या फूल एज्युकेशन मेळटा सो चडशीं पॅरंट्स थंय घालतात कित्या भुरग्याक एकदां एडमिशन केलें म्हणटगीर डायरेक्ट टुवॅल्त म्हणल्यार थंय शिक्षण जाता कम्प्लीट सो तेंचेय बीन खूब व्हडली बिल्डींग आसा स्कुलाची ग्रावंड आसा व्हडलो सो एवरी यर तीं स्पोर्ट्स करतात एक वर्सा स्पोर्ट्स एक वर्सा गॅदरींग आसता तेंचें सो अशीं खुबश्या भुरग्यांक बीन खूब ऑपॉर्चुनिटीज मेळटात स्पोर्ट्सान पार्टिसिपेट करपाक एन्युअल गॅदरिंगान पार्टिसिपेट करपाक तशेंच खुबशीं कॉम्पिटिशन्स आसता मदीं मदीं आनी त्याच बरोबर दुसरी म्हटल्यार टायनी टॉट्स आसा प्रायमरी स्कूल थंय तें आयडियल एज्युकेशन म्हणल्यार होली क्रॉसाचेंच सो होली थंय एडमिशन घेतल्यार तँत म्हणल्यार होली क्रॉसान तेंचें एज्युकेशन जाता तांच्याय बीन सगळे क्लासींनी हें डिजिटल बोर्ड्स आसात सो भुरग्यांक टिवीचेर तशें शिकयतात युटूब विडयोज ऑर पावर पॉयंट प्रॅजँटेशन दाखोवन सो भुरग्यांक शिकपा खातीर बरें जाता तें सगळें पळोवन शिकलें म्हणटकीच सो त टिचर्स बीन सगळीं बरीं शिकिल्लीं आसात आनी तेंकां खुबशीं प्रायजीस स्पोर्ट्सा खातीर मेळिल्लीं आसा स्टेट लॅवलाचेर तशेंच डिस्ट्रिक्ट लॅवल तालुका लॅवल अशीं तेणी खूप स्पोर्ट्सान बीन प्रायजीस मेळ्या भुरग्यांक सो भुरगीं ह्या शिक्ष शिक्षणांतल्यान एक्टीव जातात बाकीचेंय बीन तेंकां शिकपाक मेळटात मागीर तँत टुवॅल्थ जालें म्हणटगीच मुखार म्हणल्यार कॉलेज सो कॉलेज आमची गवरमँट आसा हांगां आर्ट्स सायन्स कॉमर्स सगळे आसात सो ज्या भायलीं जीं भुरगीं आसा सगळीं म्हळ्ळ्या केंपे सोडून भायलीं सांग्यार काणकोणा ह्या सायडीचीं भुरगीं हांगां खुबशीं येतात शिकपा खातीर कित्या तेंकां थोड्यांक थंय सायन्सा स्ट्रीम आसना आनी आसली जाल्यार सुद्दां तेंचे कडेन हें अवेलेबल आसना स्ट्रीम ते सबजॅक्ट्स थोडे अवेलेबल आसना तेज खातीर तीं हांग केंपें येतात शिकपाक सो ते जालें म्हणटगीर मुखार तेंकां हांगां एम कॉम बीन आसा अवेलेबल आतां न्यू बिल्डींग बांदल्या तेणी न्यू हॉल आसा सो सगळीं जे बेजीक निड्स फॅसिलिटीज इनफ्रा स्ट्रक्चर आसा तो भुरग्यांक हांगां मेळटा आनी भुरगीं तें सोडून तेजे भायर तेंचे जिमखाना आसा थंय बीन वतात भुरगीं स्पोर्ट्साक बीन खुबशे पार्टिसिपेट करतात सो कॉलेजींतल्यान तेंकां भायर वचपा मेळटा तेंचे खातीर टूर ऑर्गनायज करतात अशें खूब कितें कितें चालूच आसता कॉलेजीन सो भुरग्यांचो डॅवलॉपमँट जाता ओवरऑल आनी भुरग्यांक लागींच आपलें शिक्षण कम्प्लीट करपाक मेळटा आनी पयस वच्चें पडना